جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ آپ کے علاقے میں نقل و حمل کی ایسی کون سی سہولیت دستیاب ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا لوگ عام طور پر استعمال کر سکتے ہیں جی ہاں میرے علاقے میں بہت سے نقل و حمل ایسی ہیں جو مسافروں کے لیے موجود ہیں جیسے کہ آٹو رکشا تیجس ٹرین بس بائک اور یہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ مطلب جیسے ہم بیٹھیں اس میں اور کچھ لوگ ہمیں لوٹ کر لے جائیں یا بالکل ہی ٹرین وغیرہ خراب ہوں کہ ہم بیٹھ گیے اور چل ہی نہیں رہی جی نہیں میرے یہاں سب کچھ بالکل اچھا ہے سارے نقل و حمل اچھے ہیں سہولیت بھی بہت اچھے ہیں ان کی سہولیت جو ہے وہ قابل اعتماد ہے بہت زیادہ یہ سارے ریاستی ٹرانسپورٹ بس ٹیکسیاں آٹو رکشا روایتیں ہیں بہت سی اچھی اچھی گاڑیاں ہیں جن سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی